हमारे द्वारा मनाया जाने वाले बहुत सी सांस्कृतिक त्यौहार है जैसे कि होली दिवाली रक्षाबंधन हो गया गोवर्धन पूजा जितिया तीज कृष्ण जन्मष्टमी काफ़ी ऐसे त्यौहार है जिन्हें हम बहुत अच्छे से मनाते हैं और कुछ कार्यक्रम भी करते हैं जिनमें हम तैयार होते हैं सांस्कृतिक नृत्य करते हैं खुद को अच्छे से सजाते हैं उस दिन हम बहुत उत्साहित होते हैं कि आज के दिन यह त्यौहार है हम हमारा दिन अच्छा जाएगा सामने वाले का भी दिन अच्छा जाएगा